हमरा जे पालतु जानवर छै से हमरा शौक यऽसबसँ बड़ो गायके गायके बड़ा शौक यऽ गायके दूध होइए घरमे केओ आएल गेल छै चाय पिएके दिक्कत नहि होइए खाइके दिक्कत नहि होइए बच्चा सभ भी मजबूत यऽगायके दूध खाइए एहि लए कऽ अच्छा लगइए आओर ओकर गायके जे गोबर भए जाइछै ओकर खेतमे भेजि देइछी खेतमे जेछै ओहिसँ ओ खाद्यके काम करि देइ छै आओर निपए पोछएके लिए भी सुविधा होइ छै कच्ची राखलै छिऐ निपएके लिए द्वार आङ्गन तऽ दुआरि आङ्गन कतहुँसँ निपबै तऽ अपन गाय छै तऽ अपन ओ फायदा होले अपन नीप लेलिऐ आओर जलाओन भी समय समय पर बनाएल जाइ छै बना लए छिऐ तऽ हमरा जलाओनके भी दिक्कत नहि छै चुल्हा जरएके भी दिक्कत नहि होइ छै गैसे पर कोनो डिपेन्ड नहि रहै छी इहो कारण छै आओर जानए छिऐ हमरा कुत्तो निक लागेैए कुत्ता जे यऽ कुत्तो हमरा यऽ दरवाजा पर चारिगो पाँचगो कुत्ता रहैए दरवाजा बड़ यऽ आओर अङ्गनो बड़ यऽ कही हमरा ई नहि छै कि गेट ग्रिल लागल छै बन्द दरवाजा छै ओ बात नहि यऽ खुला दरबार यऽ अगर कुता छै तऽ बहुत बड़ा पहरेदार छै ओ की करै छै कोइ जे अलगसँ लोक आबै छै तऽ भौंकना शुरु करि देइ छै आ भौंकना जब शुरु करि देइ छै तऽ हमरा सभ जागि जाइ छि बाहर भए जाइ छी देखै छी केँ आएल छै अच्छा लोक छै निक लोक छै तऽ बैठते आ ओकर इज्जत करल जेतै आ यदि ओकरा गड़बड़ लोक छै तऽ ओकरा कहल जेतै जाइ वास्ते गड़बड़ लोक अपने चलि जाइ छै डरि जाइछै इहो कारण छै कि अधखुला दरबारमे कुत्ता बहुत बड़ा जरुरी छै एहि लए कऽ कुत्तो जानवर निक लगै छै जैसे आब एकगो बकरी छै बकरी तऽ नहि पालए छी लेकिन खस्सी पालए छी खस्सी पालए छी खस्सीसँ की फायदा होइए बाँचल खुचल किछु भी छै तऽ खस्सी खाइ लेइ छै आओर दुआरि अङ्गना अपन घुमैत रहै छै वक्त वक्त पर खास्सीके काम भी लागै छै हमरा गोंसाइके पूजा पाठ होइए तऽ गोंसाइमे खस्सी चढ़एके नियम खानदानीके आएल यऽ तऽ ओ खस्सिए चढ़ै छै तऽ सालमे ओ भी काममे आबि जाइ छै एहि लए कऽ खस्सी भी पालए छी